हा असांखे व्यवसाय चालू करण लाइ गाॾी लाइ लोन वठिणो पियो हा शुरू शुरू में थोरी दिक़त थी हुई हा पोइ वरी असांजो चई सिबिल सुठो हुयो सिबिल सुठो हो ऐं आई टी फ़ाइल बि बराबरि हुई त हुन सभु ॾिसी करे लोन जल्दी पास थी वियो हाणे जीअं असां टाइम टू टाइम लोन भरींदा आहियूं त ॿिया बि असांखे ऑफ़र अचंदा वेंदा आहिनि हा त इहो जाम ज़रूरी आहे त सिबिल सुठो हूंदो त असांखे पाण ई पाणु लोन बि मिली थो वञे या गवर्मेंट या ॿियो कोई बैंक हुजे प्राइवेट सेक्टर जो साम्हूं खां ऑफ़र कंदा आहिनि त असांजे मथां आहे निर्भर की असां कीअं पंहिंजो सिबिल स्कोर सुठो था रखूं टाइम टू टाइम पंहिंजो परफॉमंस कीअं था रखूं त हुनजे हिसाबु सां असांखे साम्हूं ऑफ़र्स बि मिली था वञनि